हैलो शाह् जी मै थुआढ़ा ग्राहक बोला नी तुं'दी दकाना परा सामान लैते दा हा नेईं मै बड़ी बार आन्नी तुं'दी दकाना पर अस तोहें चेता भुल्ली गेदा पर सानू ते चेता होंदा ऐ एकता हां जी हां जी

ओह् तुं'दी दकाना परा समान लैते दा हा सामान खराब ऐ दाला ना उ'नेंगी पड्ढरा लग्गी गेदा तेल लैते दा ओह् बी इ'यां नेईं मड़ो असें कोई तुं'दे कन्नै झूठ थोह्ड़ी झूठ थोह्ड़ी बोलना ऐ

मड़ो खराब गै तां तोहें स्पैशल फ़ोन करियै सना करने आं कि उसी न तुस चेंज करी लैएओ नेईं भला दकान पर आना गै उसलै गै ओह् होना नी भला जेल्लै तुस अग्गें चेंज करने दी हून अहें एड्डी दूरा तुंदे कोल समान चेंज करवान आह्गे ते तुस पिच्छुआं तुस चेंज नी करगे ते फेर कन्नै पैसे खर्चियै चीज़ लेदी जे चीज़ नेईं मड़ो खराब गै ते बेस्ट ते दुकान थुआढ़ी होग पर खराब गै ते मै ताइयें तोहें गी फोन करियै आक्खा करनी आं कि उसी चेंज करी लैएओ नेईं ते नेईं खराब होंदा ते मी कैल्ली फ़ोन करना हा हां जी हां जी हां जी ठीक ऐ कल आना मै तुं'दी दकान पर तुस दिक्खी लैएओ ठीक ऐ